बिरोंदामिना फट'ग्राफनि हाबायाव गोबां गोहोम खोख्लैदों होननानै आं सानो जेरै बिरोंदामिनाहायनि थाखायहाय जोङो फट'फोरखौहाय थाबैनो दिजिटेल फरमेटावहाय सेभ खालामनानै दोननो हायो आरो गुबुनफोरजों शेरिं खालामनो हायो फट'ग्राफिनि बेलायावहाय बिरोंदामिननि जौगानायनि हिसाबैहाय जोबोर इजि जाबाय जेरै जोङो आंनि लोगोफोरजोंहाय आंनि मबाइल जानबुङाव आरो आंनि केमेरायावनो होन फट' खेबोबा आरो आं बेखौहाय बिसोरजोंहाय बिरोंदामिननि गेजेरजोंहाय थाबैनो एसे समनि गेजेरावनो शेर खालामनो हायो जोंहा बिरोंदामिन फैनायनि जाहोनावहाय जोंहा फट'फोरखौबो बुखांनांला जे गोदोहाय जोङो बे मबाइल जानबुंनि गोयै जाहोनावहाय मालायनि केमेराफोर लाथ'नानै नङाबा मालायनि केमेराजों बुखांनाय जायोमोन जेयावहाय बांसिन फट'फोरानो बुखांनाय जायोमोन नाथाय दा बिरोंदामिन फैबाय बे जुगाव आरो जोंनि दा बुहुमनि बयनिबो आखायावनो दा गंसे गंसे जानबुं थानाय जाबाय जेजोंहाय जोङो जोबोर गोरलैयैनो फट'खौहाय खेबनो हायो आरो मालायफोरनोबो शेर खालामनो हायो आरो बुखांनो होनोबा जोङो गावनि न'निफ्राय थानानै बिरोंदामिननि गेजेरजों बै मोनसे दखानसिम फाथायहरनो हायो आरो बिसोरो उनावहाय जोंनो बेखौहाय बुखांनानै फट'खौहाय जाय हरदोंमोन बिसोरखौ बियो जोंनि न'सिम लाबोनानै होफैनोबो खाबु दङ' आरो बेखायनो आङो सानो आरो बिरोंदामिनाहाय जोंनि बे फट'ग्राफिनि हाबायावहाय जोबोद मोजां गोहोमानो खोख्लैदों जोङो दा बे फट' बुखांनाय आरियावबो फैसा बाहायनांगौ जायोमोन नाथाय दा जोङो बेखौहाय बिरोदामिननि गेजेरजों जों दिजिटेलि सेभ खालामनानै दोननो हायो जेराव सिन्थायानो गैया आरो नों बेफोरखौहाय नायनो गोसोबानो मबाइलावहाय नङाबा नोंनि लेपटपावहाय नङाबा नोंनि कमप्युटारावहाय थांनानै नायनो हागोन ओंखायनो बिरांदामिना जोबोर हेफाजाब होबाय आं दा बे गोदान बिरोंदामिनजों फट'ग्राफि आदब खायदाखौ सोलायनाय नुनो मोनदों जेरै औ आं नुदों आरो जेरै बे बिरोंदामिनजों जोङो फट'खौहायबो इडिट खालामनो हायो माने साबसिन गाहामसिन खालामनो हायो ओरैनो फट' खेबनायावहाय जोंनि फट'फोरा एखमब्ला सान्दुं खम साइख्लेम जानाय बिदिनि जाहोनावहाय गोबां गाज्रि मानि गाज्रि जानो हागौ आरो नाथाय बिरोंदामिननि गेजेरजों जोङो बेखौ इडिट खालामनो हायो आरो फट'फोरखौ मोजांसिन नुहोनो खालामजायो ओंखायनो बिरोंदामिनाहाय मोनसे

गोहोम खोख्लैदों जोंनि फट'ग्राफिनि हाबायाव जाय बांसिन मोजांनि लामायावनो सफैदों आरो एसेनोसै